देखियौ हमसब जे गाँवमे खेती करै छियै अपना मिथलाञ्चलमे जे हमसब खेती करै छी तैमे तऽ खर्चा बड्ड छै ओइमे एकटा नील गाय उपलब्ध यऽ अइ मिथलाञ्चलमे ओ नील गाय बहुत क्षति कऽ रहल अछि एकटा आहाँके से पुतला बना कए दऽ दै छियै खेतमे जे डरसँ भागि जाइके चाही ओइ नहि भागैए हट्ठे नील गाय तखन अहाँके एगो अथी सुग्गर छै बनैआ ओ सुग्गर अहाँके जजातके बहुत नोकसान करैए ओकरा वास्ते गुलु गुले गुली गुलेत तैआर रहै छै कतबो गोली मारै छियै ओ सुनबाहे नहि लै छै ओ देखिकऽ मनुष्य देखिकऽ डेरा कऽ आड़िपरसँ भागैए तेहेन ओ बनैया सुग्गर छै तकर बाद नील गायके तऽ कहबे कयलहुँ बड्ड क्षति करैए आओर पौधामे तऽ कते खर्चा छै से बुझिते छियै ओइ पौधामे अहाँके तरका खाद पड़ै छै यूरिया पड़ै छै पोटाश पड़ै छै दबाइ पड़ै छै पानि पड़ै छै बहुत हरान खेतीमे होइ छै एहन पौधामे खेतीमे होइ छै हरान जे गृहस्थ टूटि जाइए आओर तहन जे गृहस्थ खेतपर जाइ छै आओर जेत्तेक जीवा जन्तु ओकरा क्षति केने रहै छै ओइमे गृहस्थ एकदम लूज भऽ जाइ छै जे बापरे एत्ते खर्चा कयलियै एतेक यूरिया पोटाश पानिमे चलि गेल एतेक बीआ लगैए रङ्ग रङ्गके खाद लगैए एतेक पानि देलियै एतेक मेहनत कयलहुँ एत्ते कोदारि पारिकऽ की होइए कोनो पेट भरैके चांस नहि यऽ अइ खेतीमे लेकिन लोक की करत अपनामे मिथलाञ्चरमे जे भए अयलै से करै छी लेकिन हमरा सबके खेतीसँ एक्को गो सुविधा नहि होइए ततेक जीवा जन्तु फड़ि गेल छै बहुत क्षति दरभङ्गा जिलामे भऽ रहल अइ एहि मेथलाञ्चलमे लोक की करत तहन तऽ बैस नहि लड़ै छी लड़ि मरै छी कहुना पौधाके पालन कए कऽ गुजरकऽ रहलहुं हन की गे बेटा